हैलो हां केरु हा हा हूअ तव्हां जेको वॻो ॾेई विया हूआ इहेई न

अरे न हूअ त टाइम ई कोन्ह मिलियो आहे छोत पहिरें खां अॻु में जा पहिरां पिया आहिनि न उहेई वगा अञा काफ़ी पिया आहिनि त अञा सिबिया कोन्हनि अञा पासे वारनि में स्कूल जा ऑडर मिलियो हुयो हुनजे स्कूल जा यूनिफॉर्म आ सिबण जो त हुन स्कूल जा यूनिफॉर्म सिबण अञा बाक़ी पिया आहिनि त तव्हांजो अञा कयो कोन्हे हा उहो त उहो त बराबरि आहे ॻाल्हि पर हाणे मां हुनजा पहिरां जो हुया वरी विच में छा तबियतु ढिली थी पई तॾहिं वरी ॿ टे ॾींहं कुझु करे न सघी आहियां तॾहिं लेट थी वियो आहे हाणे तव्हां थोरा ॾींहं टीचर खे खणी चइजो ॿ टे ॾींहं न पाइ ईंदो त खणी हलाए खणी ऐं थोरा ॾींहं कढजोसि ईअं हा टाइम त हींअर हाली थोरा ॾींहं न न बीहणो पवंदव करे त ॾींदीमाव पर थोरा ॾींहं लॻंदा मन तकड़ न कजो त पोइ करे ॾींदीमाव ईअं हा हा यूनिफॉम पहिरां कंदमि हा हुओ त बराबरि आहे वॻनि जे खणी पोइ टाइम लॻंदो आहे मतिलबु छा अॻिमे जो पैडिंग इलाही पियो आहे एं त तव्हांखे थोरो टाइम लॻंदो हो हा दादी तव्हां ॾेई त विया हुयव अॻु थोरा पंद्राहं ॾींहं अॻु मां तव्हां अठ ॾींहं चयो पर विच में मुंहिंजी तबियतु ख़राब थी पई त मां हाणे छा कयऊं पोइ अञा ॿ टे ॾींहं त आरामु चई छॾियई डॉक्टर चयईं तव्हां हाली मशीन ई न हलाइजाएं त उहो जंहिंजे करे थोरो लेट थी वियो आहे तबियतु त सुठी आहे हाणे तॾहिं करे अञा थोरो घणो न कल्ह उथी आहियां ॿ टे ॾींहं त सफ़ा आरामु हा हा ॾेई त वञिजो पर हाली पहिरीं इहो पूरो कयां पोइ ॾेई वञिजो पहिरां हाली इहो पूरो हा त भले ॾेई वञिजो पर ईअं थोरा ॾींहं सही करे पोइ ॾेई वञिजो त ॾेई पहिरां पूरो कयां अञा ॿियो बि पियो आहे पासे वारे बि हिकिड़ो वॻो ॾेई वई आहे हुनखे बि एमरज अ हिनखे बि तकिड़ो अथसि शादीअ ते पायणो अथसि तॾहिं वरी हा हा कलर में डिज़ाइनूं वारा कराइणा अथव ईअं पोइ हीअं हा हा करे ॾींदीमाव वांदो कोन्हे पर चवां थी न पहिरां हीअ पूरो कयां मन हिनखे सम्झो नी त पंद्राहं ॾींहं लॻी वेंदव पंद्रनि ॾींहंनि खां पोइ तव्हांजो वॻो थींदो हीअ पहिरां हा भले हा त ॾेई वञिजो सवेल बरो करे ॾींदीमाव हा ॿियो वटि बि कंहिंखे चइजो कंहिंखे सिबाइणो वुभायणो हुजेव आड़े पाड़े में कंहिंखे वॻो सिबाइणो हुजे त चइजो की सिलाई सुठी कंदी आहियां हा सभु ईंदो अथव ब्लाउज़ व्लाउज़ सभु ईंदो अथव है न चइजो हा ठीकु आहे भले हा वाहेगुरू वाहेगुरू हा हा हा हा ठीकु आहे वाहेगुरू हा वाहेगुरू हा